हँ हम बहुत गीत गबै छी जेनाकि दुर्गा पूजा भेल तऽ ओहिमे हम माताके गीत खूब गबै छी हमरा बड़ पसन्द छथि माताके गीत बड़ नीक लागैए तखन छठि पूजा भेल तऽ छठिमे माताके गीत गेलहुँ दिनकरके गीत गेलहुँ सूर्य भगवानके तऽ ओहोसब बड़ सुन्दर लागैए हमरासबके बड़ नीक लागैए आओर एगो भगवानके पूजा केलहुँ तऽ ओहोमे भजन गेलहुँ एगो अथी भेल पूजा कृष्ण भगवानके पूजा भेल तऽ ओहोमे हमसब कृष्ण भगवानके सोहर गेलहुँ भजन गेलहुँ तऽ बहुत नीक लागैए हमरासबके तऽ मिथिलामे हर हमेशा होइते रहे छै उपनैन भेल मूड़न भेल ओहिसबमे हमसब सम्मर गबै छी सुन्दर सुन्दर सोहर सम्मर सब गेलहुँ ओहिमे गबैमे बड़ नीक लागैए सुनैमे नीक लागैए आओर मूड़ने भेल तऽ मूड़नमे बढ़िआँसँ बढ़िआँ बाबाके गीत होइ छनि सोहर खेलौना सब भेल ईसब हमसब खूब गबै छी हमरासबके बड़ नीक लागैए गबैमे ताहि दुआरे ईसब तऽ मिथिलाके छिअए जे हमरासबके गेनाइ नीक लगैए सुनितो नीक लगैए आओर गबितो बहुत नीक लागैए